हेलो हलो मैम मैं कुलदीप की क्लास टीचर बात कर रही हूँ मैम मैं सनब्लो पब्लिक इस्कूल से बात कर रही हूँ क्या आप कोई अच्छा मेरा नाम रिंकी आरोलीया है मैं उसकी क्लास टीचर हूँ मैम वो जो आपका बच्चा है उसका यूनिट टैस्ट हुआ था उसमें उसके नंबर अच्छे नहीं आए हैं मैम इसी लिए मैंने आपको कौल किया है मैम इसी लिए किया है कि आप यहाँ पर आ कर पैरेंट टीचर मीटिंग में आएं और मैं उस आप से थोड़ी बात करना चाहती हूँ उसके बारे में कि कैसा पढ़ता है क्या करता है ईस्कूल में उसके लिए आपको कौल किया था मैम वो पच्चीस तारिख़ को मीटिंग रखी हुई है पैरेन्ट टीचर और वो वही ईस्कूल टाइम है नौ से बारह उसमें आपको आना है क्योंकि उसके बारे में मुझे थोड़ा बताना था वो ईस्कूल में इतना ज़्यादा धूम करता रहता है बच्चों की कौपी वग़ैरह ले लेता है पैन वग़ैरह और बहुत ज़्यादा धूम करता है वो नहीं मैं नहीं मैम पढ़ता तो है बट्ट वो पहले जितना शांत था ना जिस पहले उसका बिहेवीयर काफ़ी अच्छा था अभी वो शरारती ज़्यादा हो गया है ज़्यादा बातें करने लगा है बच्चों को परेशान करता है हाँ मैम आप आइए और मुझे थोड़ा उसके बिहेवीयर के बारे मे और उसकी पढ़ाई के रीलैशन में भी आप से बात करनी थी के वो कैसा क्या है ईस्कूल में मैम घर पर पढ़ाई करता है वो याद कर के आता है बट्ट उसका जो लिखने का तरीक़ा है ना वो सही नहीं है उस में आप ईमप्रूवमेंट कीजिए थोड़ा अच्छा और मैम ये कोचिंग कहाँ पर जाता है वैसे हाँ तो उनकी मैम से बोलिए कि वो याद तो कर लेता है उसकी लिखावट पे थोड़ा ध्यान दें उसकी मात्राओं में और एस्पेलिग्स मे बहुत ग़लती निकलती है हाँ उन से बोलिए उसको पढ़ाने की जगह लिखवाने पर ज़्यादा ध्यान दें उसकी राइटिंग भी बहुत ख़राब है ओके मैम आप पच्चीस तारिख़ को आ जाइएगा दस बजे हम आप से बात करते हैं ठिक है मैम धन्यवाद ओके मैम धन्यवाद मैम